شادیوں جیسے بڑی تقریبات کے دوران بڑی مقدار میں پانی کا انتظام ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ تقریب کے شرکا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے یہاں پر چند اہم اقدامات بتا رہے ہیں جو اس مقصد کے حصول کے لیے کیے جا سکتے ہیں پانی کی طلب کا ندازہ لگانا سب سے پہلا قدم پانی کی طلب کا درست اندازہ لگانا ہے اس کے لیے تقریب میں مدعو کیے گئے مہمانوں کی تعداد کا حساب لگایا جاتا ہے عمومی طور پر ہر فرد کے لیے روزانہ تقریباً دو سے تین لیٹرس پانی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا مہمانوں کی تعداد کے حساب سے پانی کی مقدار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پانی کی سپلائی کا انتظام تقریب کی جگہ پر پانی کی سپلائی کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیا جاتا ہے اگر تقریب کسی ہوٹل یا بینکوٹ ہال میں منعقد کی جا رہی ہو تو وہاں پر موجود پانی کی فراہمی کو چیک کیا جاتا ہے اگر یہ ناکافی ہو تو اضافی پانی کی ٹینکرز کا انتظام کیا جا سکتا ہے یہ ٹینکرز خاص طور پر ان علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں جہاں پانی کی سپلائی محدود ہو یا پھر بڑی تعداد میں مہمان متوقع ہوں فلٹر شدہ پانی کی فراہمی مہمانوں کے صحت اور حفاظت کے پیش نظر فلٹر شدہ یا پینے کے قابل صاف پانی کا انتظام کیا جانا چاہیے اس لیے واٹر فلٹرز آر او سپلائینس یا پھر بوتل بند پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے پانی کی فراہمی کے پوائنٹس جیسے ڈسپینسرز جگ یا کولرز پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ مہمانوں کو ہر وقت صاف پانی دستیاب ہو پانی کی ذخیرہ اندوزی پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے بڑے کولرز ٹینکرز یا ٹب استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں پانی کا محفوظ کیا جاتا ہے یہ ذخیرہ خصوصی طور پر پنگامی حالات یا سپلائی میں کسی رکاوٹ کی صورت میں مددگار ثابت ہوتا ہے عملہ کی تعیناتی تقریب کے دوران پانی کی مناسب فراہمی اور اس کے انتظام کے لیے عملہ کی تعیناتی بھی ضروری ہے اس عملے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کی پوائنٹس کو چیک کرے پانی کی کمی کو پورا کرے اور مہمانوں کو وقتاًفوقتاً پانی فراہم کرتا رہے اس کے علاوہ عملہ پانی کی بوتلیں میزوں پر بھی فراہم کرتا ہے تاکہ مہمانوں کو آسانی ہو پانی کی بچت کے اقدامات پانی کا زیاں روکنے کے لیے مہمانوں کا پانی کا صحیح استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے مختلف جگہوں پر سائن بورڈس لگائیں جاتے ہیں جو پانی کی اہمیت اور اس کے زیاں سے بچنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں یہ اقدامات نہ صرف پانی کی بچت کرتے ہیں بلکہ ماحول کے تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں ہنگامی منصوبہ اگر پانی کی فراہمی میں کوئی مسٔلہ درپیش ہو تو اس کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جاتا ہے اضافی پانی کی ذخیرہ اندوزی اضافی ٹینکرز کا انتظام اور دیگر متبادل ذرائع کے تیاری اس منصوبے کا حصہ ہوتی ہے یہ تمام اقدامات مل کر شادیوں جیسی بڑی تقریبات کے دوران پانی کی مناسب فراہمی اور اس کے انتظام کو یقینی بناتے ہیں جو کہ مہمانوں کی سہولت اور تقریب کی کامیابی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے